अलॻि अलॻि स्थान जॻहियुनि ते लॻियलु प्रदर्शनी पंहिंजी कलाकारीअनि जो प्रदर्शन करे सघिजे थो ऐं पंहिंजी कला सामग्री के विकणी या ख़रीद बि करे सघिजे थो या ऑनलाइन सोशल मीडिया ते पंहिंजो पेज ठाहे उते पंहिंजी कलाकार कलाकारी खे इ कलाकारी खे ऐं कला सामग्रियुनि खे अपलोड करे सघूं था या कला वितिकाउनि में मेलनि में पंहिंजी कला ॾेखारे सघूं था